हैलो हँ यौ अखनी गेट किया अहाँ बन्द कए देलिये अभी

नहि तऽ किया बन्द करबै अखन हमरा आरके घूमय फिरय के टाइम रहै अहाँ बन्द कए लै छियै तऽ

अहाँ तऽ अहाँ तऽ अहिना करै छियै हमरा नींद लागल छै तऽ हमरा हे ई भए जाइ छै तऽ हमरा ओ भए जाइ छै तऽ कहै छियै कभी जे हमरा भूख लागि गेलै पियास लागि जाइ छै तऽ एहन कोनो गप भेलै अहाँ किया गेट सबके बन्द कए लै छियै हुँ हँ तऽ गलती नहि होना चाही बुझलिय ने किया हैत गलती अहिठिमा एहने करबै तऽ केना हेतै हमरा आरके घूमय के मोन रहै छै त अहाँ गेटे बन्द कए लै छियै

नहि नहि तऽ गेट तेट नहि बंद करबै ग हमरा आरके घूमय फिरय के टाइम मेन टाइम रहै छै घूमय फिरय जायब अहाँ तऽ गेटे बंद कए लै छियै तऽ कोना जेबै घूमय लए

हँ नहि नहि गेट बन्द करबै बुझलियै ने हम इएह कहै छी आइ दिन सॅ नहि एहन गलती होना चाही नहि करबै बन्द हँ नहि करूँ बन्द प्लीज़ हमरा सबके ढेरी काम रहै छै नहि करूँ बन्द घूमय के जानय छियै ने जखनी मोन होइ छै तखनी चलि जाइ छियै अहाँ आर कहै छियै से नहि हे ई भए जाइ छै ओ भए जाइ छै नहि करियौ नहि नहि एहन तरह के गलती आब फेर नहि होना चाही ठीक छै

हँ हँ हँ तऽ जे भऽ गेल से भऽ गेल गलती आब नहि होना चाही गलती बुझलिय ने ई सब अथी महसूस करै छी आब नहि गलती करियौ एक हजार रुपैआ चाही तऽ ई

दू तीन दिन के समय दिय दै देब आठ दिनमे दए देब आयँ हँ तऽ दऽ देब ने कहै तऽ छी दऽ देब देब अहाँक इलाज करय लए हम कहाँ कहै छी नहि देब देब अहाँकेॅं दबाइ दारू लए हँ नहि दए देब ग हम एतय एलहुॅं अहाँके दए के लिये परिवार के डॉक्टर लग लए जायब इलाज कए लेब ग अहाँ बार बार गेटे बन्द कय दै छियै नहि हम अहाँके देब पैसा इलाज कऽ लेब डॉक्टर लग जाके